औ आङो जिब जुनारखौ फिसिनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला जिब जुनारा जोंनि थाखाय गोनांथार दा बिनि थाखायनो जिब जुनारफोरखौ जोङो फिसिनांगौ जायो मानो होनोब्ला जों मोसौ मोसाफोरखौ जोङो जोंनि आबाद हालेवनायाव फिसिनांगौ जायो आरो जे बेफोरो जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय दा जोङो आबाद मावनायाव जोङो मोसौ बलदफोरखौ जोंनो नांथारगौ जायो आरो बेल' नङा जोंनो मोसौ गायखौ फिसियोब्ला जों गायखेर मोनो दा जों बेफोरखौ जों गायखेरनिफ्राय मोनो जों बायनाङा आरो दा न'आव फिसिखानानै थायोबा लायोबा दा जिब जुनारखौ आंथ' मोजाङानो मोनो फिसिनो मानो होनोब्ला गासिबो जोंनो रायजो जानायाव गासिबो गासिबो जिब जुनारा मानि नांजोबगौआनो बुंनो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो जोङो मोजां मोननानै मानि फिसियो आरो दा फिसिनाया जोंना बेनो जोंना मोजां मोननाया मानि आङो गासिबखौनो मोजां मोनो होन्नानै बुंनो हायो मानि अमाफोरखौबाबो जों मोजां मोनो दावफोरखौबाबो जों मोजां मोनो होन्नानै आं दा बुंनो हायो आरो मानि जोङो दा दावफोरखौबो जोङो मानि जों फिसिनानै जुदि लानो हाखायोबा जोंहानो जों मानि मोजां आलासि दुमसिफोर फैयोब्ला जोङो सिथारनानैबो जोङो जाब्रबनो हायो आरो लखेल दावफोरखौथ' जोङो हाथाय बाजारफ्राव गोबाङानो दामानो बारा दा बेनि थाखाय जोंहा न'आव बिदि फिसिना जों लानो हायोब्ला जोंनि थाखायनो खोब मोजां आरो दा अमाफोरखौबो जोङो बिदिनो जोङो फिसिया जोंनि थाखाय मोजां मानो होनोबा जोङो मोजांबो मोनखायो आरो जों जोङो अमाफोरखौबो जों जाखायो दा बेफोरबायदिनो आरो दा अमाफोरखौ जुदि फिसिनांगौबा जोङो गुन्दै जुजाय बेफोरबायदि होनांगौ आरो आरो बिदिनो एंखुरफोरखौ जोङो रुनानै होयो आरो बिदिनो थास' थाला बेफोरबायदि जों दाननानै रुदेरनानै होनो हायो आरो दा बेफोर जोङो अमाफोरखौ जों खायदा खालामनानै जोङो फिसिनो हायो आरो अमाफ्राबो जेनेबा बिफोरबायदि रुलु रुला जुदि होयोब्ला अमाफ्राबो गिदिद गिदिदआनो देरो आरो अमाफ्राबो जों दा फिसिनानै जुदि फान्नो हायोबा अमाफ्राबो दामा गोसा बेफोरबायदि आरो बिदिनो रांफोर जों सोरजिनो हायो गिदिर गिदिर फेदेरनानै बिदि फेदेरनो हायोबा आरो दा बिदिनो जोंनि संसार जानायाव बेफोरबायदिखौ जों फिसिनानै लानो हायोब्ला जोंहानो खोब मोजां आरो ओमफाय दा मोजां मोनै मोजां मोनै जिब जुनारफोरखौथ' जों मोजाङानो मोनजोबखायो दा जोंनि संसार जानायफ्रावबो बिदिनो मानि जिब जुनारफोरखौ जोङो मोजां मोना होन्नानै बुंनो हाया जेनेबा मोजां मोन्नायाथ' जों मोजां मोनजोबखायोआनो गोदोनि आबै आबौ बेफोरबायदि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दा जोङो दाव अमा हांसो बेफोरबायदि जोङो लानानै बुर्जा बुर्जा लानानै जुदि फिसिनो हायोबा जोंनि मानि खोब रां सोरजिनायावबो इजि जानो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो जिब जुनार फिसिनायखौथ' आं मोजां मोनखायोआनो आरो जोंनि थाखायबो खोब मोजाङानो दा बेफोरबायदि सोलिलांनो हायोबा जोंनि थाखायबो खोब मोजां आरो मानि दा मोसौ मोसानि दारैबो जोङो अनेक खिथि आबाद सोरजिनो हायो दाव अमाफोरबाबो जोङो ला बुर्जा बुर्जा लानो हायोबा जोंहानो मानि गोबां थाखा फैसा आर्जिनो हायो सोरजिनो हायो आरो दा बेखौनो आङो मोजां मोनो मानि जोंनि सोलिनाय जोंनि सोलिनि मा होनो सोलिनो हानायखिनिखौ जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो फिसिनानै जुदि सोलिनो हायोबा जोंनि थाखायनो खोब मानि मोजां आरो दा बेफोरबायदिनो